दस्त को ठीक करने के लिए हमारे गाँव में प्रचलित कई सारे घरेलू उपचार हैं जैसे की नींबू का रस दस्त के समय नींबू का रस लेने से वो हमारे पेट की आंतों की सफाई करता है जिससे दस्त में आराम मिलता है इसके अलावा आप नमक चीनी पानी का मिश्रण बनाकर घोल की तरह दिन में चार से पाँच बार लें दस्त में इससे भी आराम मिलता है दस्त के समय आप कोई भारी खाना ना खाएं ऐसा खाना खाएं जो आसानी से पच जाए इसके अलावा आप फल में केला खा सकते हैं और पीने में नारियल का पानी यूज कर सकते हैं इससे दस्त में बहुत ही आराम मिलता है इतने से भी अगर कम आराम हो तो लगभग दो गिलास पानी में दो चम्मच जीरा डालकर उबालें और उसका सेवन करें ठंडा करके इससे दस्त में आराम मिलेगा